हिन्दी भाषा के टेक्नोलजी और इंटरनेट में बढ़ोतरी होने के कुछ सकारात्मक प्रभाव हिन्दी भाषा की पहुँच में वृद्धि हुई है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के थ्रू अब हिन्दी भाषा की जो पहुँच है वह देश दुनिया में बढ़ गई है जिससे हर कोई जहाँ पर भी चाहे वह सीख सकता है और इसका उपयोग कर सकता है है इसमें इसी के कारण हिन्दी में जो टेक्नो टेक्नोलजी के आने हिन्दी में सामग्री की भी बढ़ोतरी हुई है जैसे जो आजकल जानकारी वह अब हम हिन्दी में ले सकते हैं समाचार मनोरंजन शिक्षा ये सब भी आजकल हिन्दी में अच्छी तरीके से हमें मिल जाते हैं हैं वहीं हिन्दी भाषा की जो इस्तेमाल है वो विभिन्न माध्यमों के शोशल मीडिया पर भी होती है ईमेल पर भी हो रही है मेसेज ऐप्स वगैरह में जो मोबाइल अप्लीकेशन्स वगैरह आजकल बन रहे हैं उनमें भी यूज़ हो रहे हैं वहीं शिक्षा में भी जो हिन्दी की जो शिक्षा है वह भी बहुत यूज़ में बढ़ रही है ओर कहीं ऑनलाइन ऐसे टूल्स भी आए हैं जिसमें आपको हिन्दी सीखने में मदद भी मिल रही है वहीं कुछ न नकारात्मक प्रभाव भी हैं जैसे हिन्दी भाषा में जो शुद्धता की वो कमियाँ अगर यह टेक्नोलॉजी के आने हिन्दी भाषा में शुद्धता में भी कमियाँ आ गई है जिससे लोग अक्सर हिन्दी इंग्लिश या अदर शब्दों को मिला कर बोल देते हैं उस व्याकरण का भी उपयोग गलत तरीके से करते हैं टेक्नोलॉजी को हिन्दी टेक्नोलॉजी को जैसे हिन्दी भाषा की स्थानीय बोलियों को भी प्रभाव पड़ा है यह हिन्दी भाषा को समझने में मुश्किल पैदा भी कर देता है हमें हिन्दी भाषा के उपयोग से हम में भी असमानता बढ़ गई है शहरी क्षेत्रों में लोगों में हिन्दी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की तुलना में अधिक है ऐसी कहीं पॉज़िटिव और निगेटिव दोनो पॉइंट्स है टेक्नोलॉजी में वृद्धि होने के बाद हिन्दी के